हम किसनियो करइ छलिऐ बिजनेस आगाँ पाछा अपना दूसरा बिजनेसो कऽ लै छलिऐ मछरी पालन बकरी पोषण कोइ आओर कुछ बिजनेस भी करइ छलिऐ टिकली बिन्दी ई सब बेचेके बिजनेस करै छलिऐ ई सब करै छलिऐ अपना अथी मकइ ई सब खेतीके जे अलावा आरो कोइ दुसरो बिजनेस अपना जीवन अथी करै छलिऐ हमसब मछरी पालन करै छलिऐ कोइ बकरी पोषण करै छलिऐ गाये पोषण करै छलिऐ मुर्गा मुर्गी पोषण करइ छलिऐ अपना एहि सबसे जीवन अपना पालन करइ छलिऐ अपना पोसके करइ छलिऐ